देंखो रोजाबनायनि आंनि साबसिन स्टाइल एबा देंखो रोखोमफ्रा जाहैबाय मरडार्न मरडार्न फोरखौ मडार्न फोरखौ मोजां मोनो आरो जनरा बिसय बुंब्लाथ' आं बांसिन गासिबो जनारिनि मेथाइफोरखौ मोजां मोनो जेनेबा प'प जा र'क जा बा मोनसे माबायानो जा बेफोरखौ जों आं बांसिन मोजां मोनो मेथाइनि बेलायाव आरो मेथाइ हिसाबै बुंबाथ' रोजाबनायनि थाखाय मोनसे मोजां बा मोनसे मोनसे नैबे मरडार्न लेबेल आ आंनि थाखाय आंनि सयस हिसाबै मोजां मोनो आं आरो मेथाइ होनानै देंखो रोजाबनायनि बेलायाव जों साफ्रामबो मानसिया मोजां मोन्थिया मोजां गुरुजों सोलोंग्रोनांगोन मेथाइनि न'लेज खौ लाग्रोथारनांगोन बा क्लासिकेल फोर लानांगोन बेनि उनावसो जोङो विडाउत गुरु हिसाबैबा जों हानो नागेरा मानो होनोबा माबा मोनसे लामाखौ दिन्थियोबा सासे गुरुनि गोनांथि जायो बेनि थाखाय जों मेथाइ रोजाबनायनि थाखाय मोजां मोनसे क्लासिकेल नि गोनांथि जायो आरो बे क्लासिकेल खौ लायोब्लासो जों मेथाइ रोजाबनायाव मोनफ्रोमबो स्टाइल बा मोनफ्रोमबो जनार मोनफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो माखासे मोनफ्रोमबो स्केल आव जों रोजाबनो हागोन बा सासे पारफेक्ट जाहैनो हागोन आरो ओमफ्राय नैबे साबसिन मोनो होनोब्ला जेनेबा जों गोदान मेथाइबा मडार्न सं बेखौ आं मोजां मोनो जनरा हिसाबै बुङोब्लाथ' बे गासिबो गासिबो स्टाइल नि गासिखौबो मोजां मोनो आंनि आंनि सयस आव आंनि मेथाइ हिसाबै गासिबो लेबेल खौ आं मोजां मोनो आंनि मोजां मोननायबा आंनि मेथाइनि सायाव मोजां मोननाया आंनि गासिबो लेबेल नि बा गासिबो जातनि गासिबो धोरोम हारिमुनि गासिबो गासिबो मेथाइफोरखौ आङो मोजां मोनो